सोनभद्र ज़िले में ऐसे कई सारे उल्लेखनीय लैंडमार्क एवं स्थानीय स्थल हैं जहाँ पर अक्सर ही लोग जाना पसंद करते हैं जैसे कि हम बात करें यहाँ की एक सुप्रसिद्ध मंदिर ज्वालामुखी जो कि एक शक्तिपीठ धाम है जहाँ पर अक्सर ही लोग अपनी मन की स्थिति को अच्छा करने एवं पूजा और दर्शन करने माता रानी के दरबार में जाना पसंद करते हैं यह इतना ऐतिहासिक मंदिर है जिस के बारे में ऐसा कहा जाता है यह मंदिर यहाँ आठवीं शताब्दी से ही मौजूद है यह सोनभद्र ज़िले का सब से ऐतिहासिक धार्मिक स्थल या फिर कहें तो ऐतिहासिक स्थल भी है इस से पुराना कोई भी स्थल सोनभद्र ज़िले में मौजूद नहीं है यहाँ पर लोगों की पूरे वर्ष में ही अत्याधिक दर्शन के लिए भीड़ लगी होती है यहाँ पर नवरात्री के महीने में लगभग दस से पंद्रह लाख दर्शनार्थी आते हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्रदान करते हैं अगरचे हम बात करें तो सोनभद्र ज़िले में इन मंदिरों के अलावा भी कई सारे ऐसे प्रमुख चीज़ें हैं जैसे कि हम बात करें रिहंद डैम रिहंद डैम एक ऐसा डैम है जो कि पूरे ही उत्तर प्रदेश में दूसरा सब से प्रमुख एवं बड़ा डैम है इस डैम के किनारे भी बहुत सारे लोग घूमने एवं विचरण करने जाते रहते हैं जिस से कि वहाँ बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है शाम के समय में जब सूरज डूबता रहता है तो उस वक़्त सूरज से निकली किरनें जब पानी से हो कर के गुज़रती हैं तो पूरा इलाक़ा ही सोने से गड़ा हुआ दिखाई देता है जो कि लोगों को एवं जो भी लोग वहाँ घूमने जाते हैं उन सभी का मनोरंजन के लिए अत्यधिक होता है इस लिए ऐसे कई सारे सोनभद्र इलाक़े में प्रमुख ऐतिहासिक स्थल और धार्मिक स्थल आज भी मौजूद है जो कि लोगों के घूमने के लिए हैं इन मंदिरों में लोगों को जाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी फ़ीस नहीं लगती है उन का प्रवेश हमेशा ही खुला रहता है